जी गङ्गा घाट तऽ बड़ा हँ घुमै गेल छी बड़ा बढ़िया रास्ता अइ ओतना हमरा याद नहि रहै अइ हम सबतर घुमै गेल छी जे पुल उल सब बनि गेल हइ बहुत ओइजे सरकार सुविधा देले बहुत अच्छा जगह हइ हँ बहुत अच्छा हर चीज पूजा करै जे गङ्गाजीमे गेलोँ तऽ अपन ओहिमे डुबकी मारै गेल तऽ हाथमे अपन फूल अक्षत ढौआ धऽ लेलक अपन गेल ओहिमे डुबकी मारलक गङ्गाजीके अपन हसोतलक हेला ओकरा हाथमे कथी मिललक नहि मिललक से तऽ उपरकावला जाने हेलामे सुविधा हर चीजके देले हइ ओ सरकार बहुत बढ़िआँ आउ अहूँ घुमि लू एकेबेरी गेल छी हँ एकेबेरी गेल छी आओर सबतरिसँ घुमि उमिके आएल छी आओर पहलेजा तीन चारि बेरी गेल छी किछुके दिक्कत नहि होइ छै जे नहि हइ अपन ओ तऽ अपन खाइउइवला तऽ ओ बनेलक खेलक अपना हाथसँ चावल दाल सबचीज बनेलक खेलक आओर जतना हइ जतना आउटी फाउटी जतना लोग हइ से सब ओहि धर्मशालामे अपन सब खेलक जतना यात्री अएलक से सब जकरा नहि मोन मानलक तऽ अपन बनाकऽ खाउ नहि हमसब अपने बनाकऽ खाइत रहली हऽ हमसब तऽ हर चीज चलै छै हर चीजके सुविधा हइ हँ हँ नहि ट्रेनसँ हमनीसब दू बेर दू बेर तीन बेर गेल छी

बससँ एक बेरी गेल छी हमसब कामर लऽ कऽ गेल छी अथी कतना बेरी अथी जल भरिकऽ कामर लऽ कऽ गेल छी बाबाधाम ओहिजमसँ पैदले गेल छी कामर लऽ कऽ अरेराज गेली अच्छा ठीक हइ